आं आंनि जिउआव गोजां बोथोरखौनो आङो साबिन बोथोर होननानै आं साननानै लायो मानो होननानै बुङोब्ला गोजां बोथोरावहाय जोङो सानदुंखौहाय जों सहायनो हायो एसेबां दुंख्रावा आरो गोजानाव दावबायनो थाखायबो गुदुं बोथोर नङिनि थाखायहाय जोंहा देहाया खोब थाजिम जायो जों गोजोननाय मोनो गोजां बोथोरावहाय मानोना बे समावहाय जोङो गोबां जि जोमबो जोङो लानाङा बेनि थाखायनो गोजां बोथोरा आंनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला आंनि जिबननि थाखाय साबसिन बोथोर होननानै आं सानना लायो आरो गोजां बोथोरावहाय जोङो भेरायटिस मैगं जोङो मावनो हायो आबाद जोङो मावनो हायो दैज्लां बोथोराव जेरैबायदि आबाद मावनो हायो बेनिफ्राय बांसिन गोजां बोथोरावहाय जोङो मावनो हायो आरो गोजां बोथोरनि आबादआ आंनि जिबननि थाखाय बा आंनि खुगानि थाखाय बांसिन टेस्टि आरो बे मैगं थाइगंफ्रा जोंनि देहानि थाखायहाय बांसिन जोंनि देहाखौहाय भिटामिन एबा गुबुन गुबुन जोंनि देहानि नांगौफोरखौहाय बेयो जगायनानै होनो हायो आरो गोजां बोथारा बुंनो थाङोब्ला जों सुबुं माहारिया बयजोंबो अनसायजानाय बेनि थाखायनो जों बांसिन गोजां बोथोरखौहाय हांख्रायो बेराफारसेथिंहाय जोङो बुंनो हायो गोलोम बोथोर गोलोम बोथोरखौबो जोंनो नांगौ नाङा नङा मानोना गोलोम बोथोरावहाय एबा दैज्लां बोथोरावहाय सान्दुं दुंनाय बोथोरावहाय जोङो गोलोम बोथोरनि गोबां आबादफोरखौहाय मावनो गोनां जायो मथामथि गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर बे गासैबो रोखोमनि आबादखौहाय जों बोथोरखौहाय लानानैहाय जोङो गोरोबनानै जोङो मावनो गोनां जायो नंगौ गोलोम बोथोरावहाय जोंनि हालुवाफ्रा एबा माइ गायग्राफ्रा गोबां खस्थ' मोनो मानो होननानै बुङोब्ला बे समावहाय गोबां सान्दुंगोसानि थाखायहाय दुंख्रावनाया बारा जायो माइ गायग्राफ्रा गैयाब्लाबो थार्थि सिख्सनिफ्राय थार्थि सेभेन दिग्रि सेलसियास सिमावहाय गुदुंलाबो दुब्लियावनो सानफा खामानि मावनांगौ जानानै फैयो आलि खोग्राफ्राबो बिसोरबो गोबां खस्थ'जोंहाय गोलोम बोथोरब्लाबो सान्दुं खामोब्लाबो गासैखौबो नेवसिनानैहाय मावनो गोनां जायो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर बे मोननैखौबो जोंनि जिब'नावहाय जोंहा हौवा मानसिया सिजोनखौहाय जोङो बांसिन साबसिन मोनोब्लाबो नाथाय जोंनि जिब'ननि थाखाय मोननै बोथोराबो जोंनि थाखायहाय जिब'नाव बिराद इम्परटेन्ट जोङो गोजां बोथोरखौल' नांगौ गोलोम बोथोरखौ नाङा जों बेखौ बुंनो हाया नाथाय आंनि मथेब्ला गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोर मोननैखौबो नांगौ जानानै फैयो